हमारे भारत देश में भोजन कई प्रकार के होते हैं जैसे कि हमारे भारत का लोकप्रिय व्यंजन है दाल बाटी चूरमा और इस दाल बाटी चूरमा को खा के बढ़ियाँ मस्त मस्त सो जाते हैं और यहाँ के मसाले भी बहुत अच्छे तीखे हैं और सही हैं यहाँ पर मिर्च मसाले बहुत अच्छी तरीके से हैं जैसे जीरा है नमक है मिर्ची है लहसुन है हींग है सौंठ है काफ़ी तरीके के यहाँ पर मसाले पाए जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में ये हम खुद बना लेते हैं और इसके उपयोग में लाए जाते हैं यह खाने और पीने के उपयोग में लिए जाते हैं सभी व्यंजन